मेरा नांऽ सुमित रियासी जि'ला दा बोल्लै करै ना हून गल्ल करै ने अस अपने टैलेंट और स्किल्ल मतलब हुनर उप्पर अपने जो अपने अंदर हुनर होंदा ओह्दे बारे च गल्ल करै ने ते अगर अ'ऊं अपनी गल्ल करां ते मेरा एह् ऐ कि में बड़ा तौला जेह्का ना अपने अजनबी जेह्के बंदे नै में घुली मिली जन्ना अपनी गल्ल करां ते में इसलै होटल लाइन च कम्म करै ना ते इत्थै बड़े सारे हर हर दिन हर नमें गैस्ट नमें रोज दे नमें नमें गैस्ट औंदे उं'दियां भाशां अलग होंदियां ते उं'दे कन्नै मिलना जुलना जेह्का बड़ा अच्छा लगदा मिगी मिगी ते में हमेशा उं'दे कन्नै आपस बिच बात बातां गल्लां बातां करने होन्ने उं'दे कन्नै गल्लां शेयर करने होन्ने उं'दी उं'दे बारे च पुच्छने होन्ने जानने होन्ने कुत्थुआं आए तुस उत्थै केह् करदे कुत्थै रौंह्दे ते केह् स्हाब ऐ उत्थै दा मतलब हर इक जेह्का ना इक मतलब कि कुसै दी जीवनी जानने दा बड़ा शौक ऐ ते में अपनी गल्ल करां ते में बड़ा तौला अपना इक दूए कन्नै घुली मिली जन्ना होन्ना ते मेरा इक अपना में इक अपनी अगर अ'ऊं अपनी गल्ल करां स्किल्ल इक स्किल्ल दी गल्ल करां अपने हुनर दी गल्ल करां ते मेरा जेह्का हुनर ऐ में अपने खेढने दे प्रति में बड़ा अच्छा अगर कुतै खेढने गी जां पूरा सैह्जोग दिन्ना मतलब खेढने दी भावना च बड़ा अच्छा तरीके कन्नै में उसी नभान्ना होन्ना जियां कि हून होटल लाईन दी गै गल्ल लाई लैह्चै ते लोकें कन्नै घुलना मिलना बड़ा अच्छा लगदा मिगी बड़ा मतलब में मिगी बड़ा जल्दी मतलब कि घुली मिली जन्ना होन्ना अपने स्टाफ दी गल्ल करां ते बड़ा अच्छा तरीका मेरा व्यहार ऐ ते में उं'दे कन्नै बड़ी अच्छी गल्ल बात करना होन्ना सनान्ना होन्ना उं'दे कोला सिक्खना होन्ना अगर हुनर दी गल्ल कीती जाए ते एह् पैदाइशी बी होंदा ते नेईं बी होई सकदा ते तुस अपने आप गी अपना हुनर बचाने गल्ला अपने आप गी ऐक्सपरैस्स मतलब अपने आप गी शो करना पौंदा अपना ते जेह्के टैलेंट दी गल्ल करा दे ते टैलेंट अजकल दे जमाने च टैलेंट बड़ा जरूरी ऐ स्किल्ल थुआढ़े बिच केह् स्किल्ल न तुसें तुस केह्ड़े डिपार्टमैंट च कम्म करै दे ते उस बारे च तुसें गी पूरा पता होना चाहिदा पूरा डिपार्टमैंट दा पता होना चाहिदा ते बड़ा अच्छा जेह्का म्हौल ऐ अजकल चला दा बड़ा अच्छा लोक नमें नमें लोक औंदे उं'दा उं'दे बारे च सिक्खना उ'नें गी पुच्छना उं'दे कन्नै गल्ल करनी ऐ सबकिश करना ऐ इक हुनर दी गल्ल होंदी ऐ और अपने स्किल्ल दी स्किल्ल दी गल्ल कीती जाए ते इक अपने अंदर इक आखदे ना हिडन टैलेंट ओह् छप्पे दा होंदा ठीक ऐ ते